यदि मुझे दुबई घूमने का मौक़ा मिले तो मैं बहुत बेहद पसंद करूँगा दुबई घूमना दुबई में एक जगह है आबू धाबी आबू धाबी मेरी घूमने की बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ पर घूमूँ घूमने का कारण ये है कि वो शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है आबू धाबी ख़ास कर के आबू धाबी जाने के लिए जो भी जैसे तैयारियाँ होती हैं आसपोर्ट पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी बीजा वग़ैरह होता है वो सब मैं सोच रहा हूँ बनवा के बनवा बनवा के एक बार आबू धाबी शहर जाऊँ आबू धाबी का कल्चर जो भी जैसा भी होता है कल्चर जैसा होता है क्या होता है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है अगर जाऊँगा तभी मालूम करूँगा ये मेरी इच्छा है कि मैं जाऊँ वहाँ पर जैसे गाड़ियाँ हुईं बिल्डिंगें हुईं ये सब सारी चीज़े मुझे बहुत पसंद हैं उस शहर की इस लिए मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं आबू धाबी जाऊँ और जैसे ये रेत होती है बालू की रेत वग़ैरह वहाँ पर बहुत सारे होते हैं ये सब चीज़े तमाम चीज़े हैं इस शहर में इस लिए इस शहर को मैं घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ